مجھے ہینڈ بیگ بہت ہی پسند ہے بہت زیادہ کیونکہ ہینڈ بیگ ایک یونیک پلیس رکھتا ہے آج کی زندگی میں بھی اور فیشن میں بھی اور مجھے لیدر کوالٹی کے ہینڈ بیگ بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت ہی یونیک کلر بھی ایک تو اسٹائل کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسٹائل کے ساتھ ساتھ ہیومنس کے لیے بہت ہی یوزفل ہے کیونکہ اس میں جو بےبی کے آئٹمس ہوتے ہیں وہ کیری کرنا بہت آسان ہوتا ہے جیسے کہ فون کیز منی اور اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو ہم رکھ سکتے ہیں اور میں ہینڈ بیگ پریفر کرتی ہوں جو زیادہ زپ والا ہو جس میں زیادہ زپس ہوں